देखियौ आइ काल्हि तऽ जमीनके विवाद पड़ोसी से भइए जाइ छै माय बापसँ भइए जाइ छै पड़ोसीके मामिला जब आबै छै तऽ हमरा सभ पहुँचै छियै मने सरपञ्चके पास ओकर पक्षके बात जकरा हमरा सभके समस्याके समाधान भए जाइ छै आ ओकर बाद जे छै ओकील जब बेसी दिक्कत होइ छै तऽ ओकील साहब लगमे जाइ छै तऽ ओ भए गेल तऽ वहाँ केस मुकदमा मने भए गेल ओना मजदूरी करयवला आदमीकेँ इसभ नहइ होयबाक चाही तब कानूनके की करतै इएह सभ होइ छै आओर अहाँके भए गेल ई परिवारमे विवाद नहि करना चाही अपन जेसभ आदमी छै ताहिमे खाउ पीबू आओर रहू कखनहु जे छै ने केस मुकदमावला काम नहि करू तऽ ऋणो उन नहि उठाबू बहुत दिक्कत भए जाइ छै मजदूरसभ ऋण उठबैके बाद बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै